बर' समाजाव दंखा हाबनाय हाबाया मा बायदि जायो नोंथां होननांसिगौ ना बर' समाजाव दंखा हाबनाय हाबाया बोरै बोरै जायो बेखौ जों खोन्थानोसै माबा रान्दि फिसा फिसौ गोनांखा रायजो जाखानाय गाव गावनि जिउखौ खांलांनो थाखाय बे दंखा हाबो रायजो जानांगौनि थाखाय संसाराव माबोरै माबोरै जानांगौ बेनि थाखाय दंखा हाबनाय बेखौनो दंखा हाबनाय ओमफ्राइ गावबा गाव जानांगौ उदैनि थाखाय आदार नागिर नांगौआ गोब्राबनि थाखायनो दंखा लाफिननाय जायो फिसा फिसौबाबो फिसा फिसौ थाबाबो

रान्दिखौसो लायो नालाय रान्दिनि थाखायनो बे दंखाखौ लाबाय आरो हाबा लाफिननाय जाबाय बियो

मा होनबावनो आंलाय बिनिफ्राय गथ' ग'थाय दंमोन बिहा बिलाइ हरबाय हारसिङै जाबाय नालाय ओमफ्राइ जाफिनबाय बेनिफ्रायनो दा बेखौनो होनो दंखा हाबनाय आं माथो होननो रोंबावनोसै

हाबाया बोरै बोरै जायो बेनिखौ आं बारा मिथिला रोंदोंना रोङाखै जादों ना जायाखै जाबाय दा नायफैद' जारौ